हमरा आरके इएह भाषा बोलैत छियै मैथिलिए भाषा कतहुँ जाइत छियै हटिआ बजार तऽ हमरा आरके इएह भाषा बोलैत छियै हमरा आरके ई भाषा बहुत बढ़िआँ लगैत छै बहुत बढ़िआँ कहीँ भी जाइत छियै तऽ इएह भाषा बोलैत छियै इएह भाषा सबकऽ बोलना चाही सबके इएह भाषा हमरा आरके बचपनसँ हमरा आरके अम्मी इएह भाषा बोलय लऽ सीखेलकै तऽ इएह भाषा हमरा आरके सीखैत छियै सीखलिऐ आ इएह भाषा हमरा आरके बालो बच्चा सबके सीखेलिऐ हर आदमीके इएह भाषा मैथलिएमे बोलना चाही कतहुँ भी जाइ छियै हमरा आरके इएह भाषामे बोलैत छियै हमरा आरके बेटो कहलक तू कोनो भाषा मम्मी बोल ई समझि जेतै डॉक्टरोके पास जाइत छियै चाहे मार्केटो जाइत छियै सब्जिए साग लै तऽ हमरा आरके इएह मैथलिए भाषा बहुत सुंदर लगैत छै हमरा आरके नहि होइ छै कोइ दोसर भाषा बोलय लऽ हमरा आरके इएह मैथलिएमे बोलैत छियै बहुत अच्छा लगैत छै बोलयमे हमरा आरके इएह भाषा बोलैत छियै सब आदमीके इएह भाषा सीखना चाही आ इएह भाषामे बोलना चाही आओर बढ़िआँ जितना अच्छा ई भाषा सुनयमे लगैत छै बढ़िआँ लगैत छै ओतना कोनो भाषा सुनयमे नहि लगैत छै तऽ ओहि से हमहु आर कहैत छियै सबके सब आदमी जितना छै भैया बाबा जितना छै सब आदमी इहए भाषा बोलना चाही मैथिलीसँ भाषा मैथलिसँ भाषा बहुत सुंदर लगै छै हमरा आरके बहुत अच्छा लगै छै हर आदमीके इएह भाषा बोलना चाही लेकिन हमरा आरके बोलैत छियै तऽ सब बोलैत छियै कही भी जाइत छियै हमरा आरके पूर्णिआँ जाइत छियै मधेपुरा जाइत छियै जहाँ जाइत छियै बड़ा बड़ा डॉक्टर लग जाइत छियै तऽ इएह भाषा बोलैत छियै हमरा आरके डॉक्टर सब भाषामे बोलैत छियै ई भाषा डॉक्टर समझि जाइत छै जे कोन भाषा बोललै हँ डॉक्टर बहुत अच्छा से इलाजो आर करि दै छै समझि जाइ छै कही भी जाइत छियै नेपाल गेलिऐ अपने भाषा बोललिऐ जोगबनी गेलिऐ इएह भाषा बोललिऐ यहाँके आदमी सब इहए भाषा बोलनिए चाही मैथिली भाषा कतहुँ जाइ छियै तऽ हमरा आरके नहि बोलैत छियै ओकर भाषा हमरा आरके अपने भाषा बोलैत छियै